तव्हांखे तव्हांजे जीवन में छा आजमुद्दो आहे विस्तार में ॿुधायो असांजे असां जीवन में ॻाल्हाइण जो घुमण जो मूंंखे इलाही घुमण जो ॻाल्हाइण जो ऐं इलाही वॾी वॾी जॻह ते वञण जो शौक़ु हूंदो आहे ऐं मां दोस्तनि सां गॾु ॿाहिर घुमण बि वेंदो आहियां मूंखे घुमण में बि इलाही रस हूंदो आहे मां ॻाए ॻाल्हाईंदो बि आहियां दोस्तार सभु गॾु मिली करे वेठा हुजूं त ॻाल्हाईंदो बि आहे अगरि दोस्तार हिली मिली करे थींदा आहिनि त असां हिकु दफ़ो दोस्तार ॻाल्हि मां ॻाल्हि निकिती हुई त दोस्तार चयो वेई त हलो पाणि केॾे घुमण हलूं त मां चयोमांसि त हलो पाणि भावन उहो भावनाथ हलूं ऐं सुॿुह जो गाॾी बुक कराए करे अठे बजे निकिरूं था पोइ त मुंहिंजे दोस्तार पुछयई कि घणे बजे हलिणो आहे त मां सुॿुह जो अठे बजे हलूं त चयई की तव्हां घणा माण्हू आहियो त मां चयो असां छह माण्हू आहियूं त मां चयई वांदो न थी त वांदो न त गाॾी आहे न ई बुक कराइण वियाली त गाॾी वारे गाॾी बुक कराई त गाॾी वारे खे चयोसिंसि कि भई तूं सुभाणे छवीह सतावीह तारीख ॿ हज़ार चोवीह आहे सतावीह ॿारहां ॿ हज़ार चोवीह आहे त भले तूं सुभाणे गाॾी खणी करे अची वञाजांइ अं त चयई वांदो न त तव्हांजो घर जो एड्रेस ॾियो त असांजे घर जो एड्रेस ॾेई छॾियोसीं त असां चयई वांदो न हलो असां अचीं वेंदासीं त चयई घुमीं वञिजो ऐं चयई घुमण बि हलण जो आहे पाण खे ऐं चयई घुमीं करे पाणि ॻाल्हाईंदा ॿोलाईंदासीं दोस्तार इलाही सभु करंदासीं जो हिक ॿोलीअ में हुन सभु आहे गाइड लाइन सिधी चयो हुयई कि भई पाणि हिन में ॻाल्हाईंदासीं मज़ाक कंदासीं त हुनजो थोरो फ़र्क़ु आहे जीअं तव्हां उतरादी आहियां मां जीअं ॻाल्हाईंदो आहियां अन इयं उतरादी तव्हां करे ॻाल्हाईंदा आयो हिनखे इयं असां सभु हिक ई आहियूं हीअं सभु आहे ॾियण वारो ई हिक कंदा आहिनि जीअं तव्हां तव्हां महा लग थधिड़ी महालक्ष्मी मां ॿीं कोई प्रादेशिक भाषा ॻाल्हाईंदा आहियो त अन मां पंहिंजी उतरादी भाषा ॻाल्हाईंदो आहियां इयं मूंखे ॻाल्हाइण इलाही वणंदो आहे त इअं मां चवंदो आहियां न माण्हुनि खे की भई मूंखे इलाही ॻाल्हाइण वणंदो आहे जीअं गुजरात में आहियां जीअं मूंखे सुठे नमूने गुज गुजराती ॻा ॻाल्हाइण जी ईंदी आहे जीअं मां चवंदो आहियां की गुजरात में रहंदो आहियां त मूंखे ग गुजराती ईंदी आहे त चवंदा महाराष्ट्र में रहंदो आहे त महाराष्ट्री भाषा ईंदी आहे चवंदा हिंदू आहे त हिंदी ॻाल्हाइण ईंदी आहे इयं सभु ॻाल्हाईंदो आहियां मां जीअं मां जूनागढ़ में रहंदो आहियां जीअं असांजे जूनागढ़ में चोवीह कलाक बिजली ईंदी आहे जीअं वेंदी आहे ॻाल्हि ॿोल्हि निकिरंदी आहे जीअं बिजली हली वेंदी आहे त ॾाढी ॾुखियाई थींदी आहे असां असांजे घर में इलाही कमर र वेंदा आहियूं कपिड़ा घर में इलेक्ट्रिक जूं वस्तू खपे थी इहे खपे थी माना घटि सभु इलेक्ट्रिक जो हलंदो आहे इय मूंखे हीअं हिंदी भाषा में ॻाल्हाइण वणंदो आहे जीअं की हिंदी भाषा जेकी ईंदी आहे उहा हिंदी फ़िल्म जेकी ईंदी आहे हिंदी भाषा में ॻाल्हाईंदी आहे चारि पंज तरफ़ जी फ़िल्मूं आहिनि मुए मैने प्यार किया मूंखे ॾाढी वणंदी आहे हुन में ही ॿ दोस्त ॻाईंदा आहिनि हुन फ़िल्म में ॿ दोस्त ही ॿिए जे पोइ प्यार था कनि हुन पंहिंजी प्यार लाइ ॾाढी मुश्किल जो सामनो कयो पोइ ॿीं फ़िल्म हम आपके है कौन फ़िल्म में वणंदी आहे हुन फ़िल्म परिवार खे ॾथल ॾिठल आहे हुन फ़िल्म में हुनजी नुंहुं नुंहुं ॿिए ॾाढी सुठी तरफ़ जी रखंदी आहे हुन फ़िल्म में सभु गॾ रहंदा आहिनि जीअं फ़िल्म पाणि सभु गॾ फ़ेमिली टाइप रहंदा आहियूं त इअं फ़िल्मूं में ॾिसी ॾिसी करे बि माण्हू ॾिसंदा आहिनि की कीअं हूंदो आहे हुनखे मां ॾाढी सुठी तरह सां ॾिसंदी आहियां हुन फिल्म में सभु गॾ रहंदा आहियूं हुन लास्ट में हुनजूं नुंहुं सीढ़ियूं मां किरी त मरी थी वञे पोइ हुनखे जो नं नंढो वॾो ॿार आहे हुनखे हुनजी नंढिणी भेण संभालींदी हुयसि त पाणि समुझंदासीं की नंढी वॾी भाउ भेण हूंदा आहिनि हुनखे चवंदा आहियूं घोट भाउ भेण हुनजी शादी कराइण वारा पोइ तंहिंखे घर में ख़बर पवंदी आहे की हुनजी नंढी भेण हुनखे पोइ ॿिन जी शादी कराइनि था लाहिन त मां थोरोक टाइम ॾिठो हुओ त हेॾो सभु त पोइ थोरो टाइम ॻाल्हाए ॿोलाए करे असां शॉपिंग करण वियासीं की भई हलो पाणि दोस्तार थी करे पिक्चरूं ॾिसिसिंसि शॉपिंगू कयुसिंसि हाणे शॉपिंग करण वेंदासीं असां त मां थोरोक टाइम पहिला बाज़ारि में एल जी कंपनीअ जे शो रुम में वियो हुयमि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वठी आयुमि ऑटीवट ऑटो ओये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वठी आयुमि त मम्मी खे ॻाल्हि कई की मम्मी पाणि गॾ रहंदा आहियूं त पाणि फ़ोन करे चयोमांसि की गॾ रहंदा आहिनि त वॉशिंग मशीन खपे त वॉशिंग मशीन जी मां ख़रीदी करण वियुमि हुन में वॉशिंग मशीन में वठी आयुसि परंतु मूंखे हुन में मुंहिंजा कपिड़ा बराबरि धोपिजी विया की त मां मुंहिंजी वॉशिंग मशीन ख़ुशि कान आहियां त मां मुंहिंजी वॉशिंग मशीन वठी आयुमि हुन में मुंहिंजा कपिड़ा कयई त मम्मी सां पाणि जीअं कपिड़ा बराबरि कोन था थियनि त वॉशिंग मशीन वठी आयुसि वरी पाछी मशीन पाणी जी बि लीक थिए पोइ त पाणी पाणि चवंदा आहियूं त पाणी बि लीक थिए पोइ त पाणीअ खे बि पाणि फोन कयोसीं जीअं पाणि समुझंदा आहियूं की भई वॉशिंग मशीन आहे त वॉशिंग मशीन में पाणि कपिड़ा धोईंदा आहियूं पाणी विझंदा आहियूं पोइ चवंदा आहियूं न की कपिड़ा बराबरि धोता आहिनि की न इयं थींदो आहे त हुनजी पाणी पाणी लाइ पाइप पाइप लाइन जेकी हूंदी पाइप लाइन हू पाइप लाइन बि फुटल हुई जीअं पाणी विझूं पाणि इहा पाइप लाइन बि टुटी वेंदी उहे त पाणि हुनखे पाणि कंपनी वारे खे ॾींदासीं प्लास्टिक जी बि कुझु ठीकु कान्हे हुन में इलाही छा माना पाणीअ में जेको हूंदो आहे माना प्लास्टिक जो उहो पाट प्लास्टिक जी पाइप बि माना प्लास्टिक ईंदी आहे हू प्लास्टिक जी पाइप बि सही तरह कोन हुई त हुन हुनखे तात्कालिक जी पएजी वञण जी कोशिश में वॉशिंग मशीन में जाम शॉक बि अचानकि थींदा आहिनि त मूंखे चयो की भई वॉशिंग मशीन पाणि अहिड़ो लॻे त पाणि कंपनी वारे खे चऊं था की ही वॉशिंग मशीन मूंखे खपे कोन हिक कमु कर तूं ॿीं मूंखे कंपनी जी वॉशिंग मशीन ॾे हिन खां पोइ घुमीं पिनी करे ख़रीदी करे करे पोइ आयो थधि माना शाम थी वेई मां चयो सीउ पियो पिए त मूंखे सीआरो ॾाढो वणंदो आहे मां चयोमांसि मां दोस्तारनि खे भई मूंखे सीआरो ॾाढो वणंदो आहे मां सीआरे में घुमंदो आहियां माना सीआरे जो उल्लेखनि थींदो आहे त भई मूंखे सीआरो ॾाढो वणंदो आहे मां सीआरे में घुमंदो आहियां सीआरो मूंखे इलाही वणंदो आहे सीआरे जा चारि महीना हूंदा आहिनि त मूंखे सीआरे में इलाही घुमण वणंदो आहे त मौसमु इहो आहे न हिन लाइ मूंखे ख़ुशिगवार थींदो आहे त उहो पूरो थी करे मां वियुमि ॿाहिरि घुमण त मूंखे चयई चयई हुन वॾे दर्शनु में हाणे वियासीं असां ॿाहिरि घुमणु होटल में होटल में वियासीं होटल में वेठासीं रोटी पाणी खातीसीं हिनखां पोइ सुम्हयासीं के भई मूंखे ॻाल्हाइण ॻाल्हाइण अचूं त पोइ स्पीकिंग लाइन मे वियासीं त भई स्पीकिंग गाना बाना ॻाईंदा आहिनि त स्पीकिंग कयोसिंसि थोरी देरि त गाना बि ॻायासीं पोइ गायक सां ॻाराए पोइ इअं ॻातासीं बि पोइ घुमीं करे पाणि चयोसीं की जीवन में हीअं सुठो आहे घुमणु वणंदो आहे पर वॾे वॾे पहाड़ में वेंदो आहियां मां फ़ोटोग्राफ़ी कंदो आहियां इलाही पोइ चयोसिंसि त भई इहो पाण खे मोबाइल खपे टेलीविजन खपे हेॾी महिल हले इहे ज़माना तव्हांखे मोबाइल खपेनि टेलीविजन खपेनि कारके जेको ॿाहिरि वेंदो उहो मोबाइल वगर वेंदो कोन कारण के त टेक्नीक टेक्नोलॉजी सिस्टम थी वेई आहे की पाणि समुझूं था की इलाही टेक्नोलॉजी सिस्टम थी वेई आहे त मोबाइल खपेनि पाण खे केमिरा निकिता आहिनि लेपटॉप निकिता आहिनि अलाए छा छा नयूं नयूं रोज़ु निकिरे थो वात मां वात मां पहिरों अख़र लाल साईं जो निकिरंदो आहे मतलबु ॿाहिरि ॿाहिरि वेंदा आहियूं पाणि चवंदा आहियूं की भई कंहिंजो नंढिणो मंदरु आहे त लाल साईं जो मंदरु आहे त हलो पाणि फ़ोटोग्राफ़ी कयूं की ॻायूं कि थोरो लाल साईं जे नाले कोई धुन वुन लॻायूं पोइ पाणि रख लाल ते चवंदा आहियूं की टेलीविजन खे ॾिसण सां ॿार जी अखियूं माना चवंदा आहियूं न भई की गाना ॻाए करे चुप करे वेठा हूंदा आहिनि चवंदा आहिनि ॿारिनि सां गॾु रहो हिन ॿारिनि सां गॾु थी करे घुम पोइ चवंदा आहियूं न पाणि तव्हां घुमो मनोरंजन थी मिलंदो आहे टी वी खां आहे जेको थिएटर आहे पाणि घुमण वेंदा आहियूं घुमीं पिनी करे पाणि इंजॉय बि कंदा आहियूं फ़ोटोग्राफ़ी कंदा आहियूं पोइ फ़ोटोग्राफ़ी करे टेलीविजन कंदा आहियूं की चयऊं त हलो पाणि हाणे रोटी पाणी खाईं करे पाणि घुमयां पिनयासीं त पोइ थोरी देरि हाणे रेस्ट बि थी वेंदो वञनि थो नी हाणे बसि पोइ जेको थियो त पोइ असां घुमीं पिनी करे ऐं निकिरी वेंदा आहियूं हिनखां पोइ समुझंदा आहियूं की हाणे केॾी महिल पाण खे ॿाहिरि हलिणो आहे पंहिंजे घर हलिण जो आहे ऐं कीअं करण जो आहे त पाणि ॻाल्हाइण बि इलाही वणंदो आहे